आंनि आवगायनि बा फट' बेफोरो बुहुद डिमान्ड दङ दाबो बर्थमान बिनि थाखायनो आं गोदोनि फट'फोरानो मोजां होननानै आं भाबियो गोदोनि फट' दोनो आं बुहुद खामानि मावगासिनो दङ बा सोलिगासिनो जिउखो दैदेनगासिनो दङ बिनि थाखाय आं गोदोनि फट'फोरखोनो बा केमेरा लानाय बा डुकमेन्ट्स होनाय बेफोरनो आंनि थाखाय बुहुद गोनांथि दिनै आं बेफोरखो लानानै बुहुद सुबिदा बा असुबिदा बेफोरखो आं मोनगासिनो दं आं गाहाम मोन्दो बिनि थाखायनो आं गोदोनि जायफोरखो सावगारि लाबाय बा फट' लाबाय बिफोरखो माने गाहाम मोनो बुहुद डिमान्ड दङ मोन्थाइ दङ आं बिनि थाखाय गोदोनि आंनि सबिफोरखोनो बा आंनि कागज पत्र गोदोनिनो बिफोर कागज पत्रखो दांनोगोनांथि जादो आरो बिफोरखोबो थानायनि थाखायनो आं गोनांथि नांगौ होननानै आं बेफोर खिन्थिनानै आं दिनै बा सरखारनि मोनसे सुबिदा मोन्दो बा थांना थानायनि गथ' गथाय दैदेनलांनायनि बिनि थाखाय आंनो गोदोनि फट'फोरानो मोजां होननानै आं साबसिन खालामो आरो साबायखर